मीडिआ एकटा

मगर वास्तविकमे अगर सत्य हमरासँ पुछल जाए तऽ ओ अपन स्तम्भक काज सही ढ़ंगसँ नहि करैत अछि राजनीतिमे पक्षपात अदृश्यकेँ दृश्य आ दृश्यकेँ अदृश्य देखएबाक सेहो प्रयास करैत अछि किछु गलतकेँ सत्य आओर सत्यकेँ गलत सेहो करैत अछि ओना मिडिआ संसार एहि तरह प्रभावित छै जे एकरासँ एकरा बिना आब एक कदम चलब कठिन छै ओना हम आज तक न्यूज सुनै छी बेसी ओना न्यूज तऽ सभ सभ देखै छियै सुनै छियै मगर हमरा आजतकके न्यूज खुब सुन्दर लगैत अछि खास कए कऽ आर भारत पर जे देइ छै ओ तऽ एकतरफा न्यूज दै छै जकर प्रभाव लोकके कम पड़ै छै बहुत लोक ओ न्यूज सुनबासँ कतराइत रहैया केवल खास लोक जे छै वएह टा ओ न्यूजके सुनै छै आ आजतक एक समावेशित न्यूज दै छै जे लोककेँ परिपुर्णताके अनुभव होइ छै